हाँ भैया मुझे एयरफोन की आवश्यकता थी तो मैंने सोचा कि एयरफोन या हेडफोन या एयरबड्स ले लेते हैं तो इसके लिए मैंने गया मार्केट बीड़ा मार्केट में भदोही के तो वहाँ एक बोट का शोरूम है तो मैंने गया वहाँ पर पार्किंग एक अच्छी थी सेक्योरिटी भी अच्छी थी जो कि मुझे नमस्ते वग़ैरह किए और गाड़ी अच्छी तरीक़े से लगवाए तो तो मैंने अंदर प्रवेश किया जैसे ही दुकान में तो मुझे अच्छा लगा उनका शोरूम देख के और मैं वहाँ पर देखे बहुत सारे हेडफोन ईयरफोन ईयरबड्स बहुत सारे मुझे दिखाए लेकिन मैंने जैसा चाहता था मेरा क्योंकि बजट भी कम था तो उसके लिए मैंने कम बजट में भी उन से आग्रह किया निकालने का तो दिखाए लगभग एक हज़ार पंद्रह सौ में जैसा मेरा बजट था वो दिखाए तो मुझे काफ़ी सारा दिखाए ईयरबड दिखाए एक दो दिखाए तो मैंने कान में लगा के उसे सुनने का प्रयास किया तो मुझे जैसा कि अच्छा लगा हेडफोन एक अच्छा लगा मुझे बोट का वो लगभग बारह सौ के था तो उन्होंने मैंने उन से रिक्वेस्ट किया तो वो उसका दाम कम भी किए वो लगभग एक हज़ार तक देने को तैयार हो गए तो मैंने उन से एक हज़ार में वो हेडफोन ले लिया उनको नगद भुगतान किया उसके बाद मैंने घर पर आया और उसको कान में लगा कर देखा सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे लाइब्रेरी में जाना था और वहाँ मुझे पढ़ना भी था तो वहाँ की शोर शराबे तो अच्छा नहीं लगता था पढ़ने में इस लिए मैंने वो ख़रीदा तो बहुत अच्छा लगा गाड़ी चलाते वक़्त भी अच्छा लगता है कहीं जाते वक़्त लगाने में अच्छा लगता है और उससे कोई डिस्टर्बेन्स नहीं होता अच्छी तरह से मेरी पढ़ाई भी चलने लगी तो यही सब बात थी